ते महाराज जेह्ड़ी एह् पी डी एफ दे बारे च ते फिजिकल बुक रीडिंग दे बारे च बड़ा स्हेई क्वश्चन ऐ इक तुसेंगी अस सनान्ने आं एह्दे बारे च इक गल्ल जेह्ड़ी इ'यां कताबां पढ़ना ते पी डी एफ पढ़ना इ'यां ते बड़ा फर्क जेह्ड़ी आपूं कताब पढ़नी ते ओह्दी गल्ल गै अलग ऐ महाराज हून आपूं जेह्की कताब पढ़नी ऐ असें अपने कोल रक्खियै जां मतलब पी डी एफ पढ़ना बी ठीक ऐ बड़ी चंगी गल्ल ऐ बड़े फायदे न एह्दे लेकिन आपूं कताब पढ़ने दी बजह् कन्नै केह् होंदा कि बंदा पैंसिल लेइयै पैन लेइयै इक जेह्की ओह् चीज पढ़दा ओह् टिक करदा जंदा जेह्की उसी समझ नेईं औंदी उसी अंडरलाइन करदा जंदा

पी डी एफ जेह्ड़ी ऐ अज्जकल बड़ी जरूरी ऐ क्योंकि जेह्ड़े आनलाइन अजकल आफलाइन क्लासां कुत्थै महाराज स्कूल उ'ऐ बच्चे क्लासां पढ़दे जेह्कियां बाह्रमीं जाह्रमीं दसमीं पढ़े दे पढ़े दे लेकिन अजकल जेह्ड़ियां आन आनलाइन पढ़ाइयां होआ दियां सारियां बड़ियां सारियां चीजां जेह्कियां आनलाइन अस कोई बंदा कंपीटेटिव दी त्यारी करै दा

ओह्दे कन्नै इक केह् होंदा कि पी डी एफ ओह्दे कोल होऐ तां उसी कताब चुक्कने दी जरूरत नेईं पौंदी कन्नै कन्नै चलो अपना फोन जो बी ऐ ओह्दे कोल इलेक्ट्रानिक डिवाइस ओह्दे उप्पर आन कीती ते अपनी भई चलो पढ़ना शुरू होई गेआ हून कताबां ते कन्नै कन्नै चुक्कना पौंदियां एह्दा एह् थोड़ा एह् थोड़ी दिक्कत न लेकिन कताबां पढ़ना इयां होर बड़े फायदे न पी डी एफ होर पी डी एफ बड़ी इ'यां मतलब प मतलब यूसफुल होंदी ठीक होंदी पढ़ने आस्तै होर बड़ा च चंगी गल्ल ऐ कि जेह्ड़े अस जेह्ड़े पी डी एफ गी प्रैफरेंस देनी चाहिदी हून पी डी एफ दा इक नुक्सान असेगी एह्दे कन्नै साढ़ा अक्खियें उप्पर अफैक्ट पौंदा कि के अस बड़े चिर तक इक मतलब इलैक्ट्रानिक चीजै गी जि'यां मतलब अक्खी उप्पर बड़ी मतलब जेह्ड़ी कि रेज होंदियां जेह्कियां अल्ट्रावायलट रेज ते एह् मतलब जेह्कियां ज्यादा अक्खियें गी ऐफैक्ट करदियां एह्दे कन्नै थुआढ़े बहुत नुक्सान बी हैन पर फिर बी ठीक ऐ असें मतलब पी डी एफ बी जरूरी ऐ अज्जै दे जमाने होर बाकी हून कताबें गी दिक्खी लैओ कताबां दा मतलब बनी गेआ मैंह्गियां न मतलब इन्ना अस अफोर्ड नेईं करी सकदे पी डी एफ जेह्ड़ी ऐ असेंगी मुफ्त बी थ्होई जंदी कुसै दोस्तै गी कोई आक्खी औड़ै कि भई नुहाड़ै कोल ऐ ते उस आखेआ कि भई पी डी एफ शेयर करी ओड़ अगर नेईं लगदा पी डी एफ उप्परा पढ़ना चंगा तां अस उसी प्रिंट कराई सकदे जिन्नी बी होऐ ते चलो ओह्दे उप्परा उ'आं बी करी सकदे लेकिन होर बड़ियां सारियां चीजां ते हून इक गल्ल एह् बी ऐ कि कुछ लोक जेह्ड़े होंदे तां ओह् केह् करदे कि आडियो बुक सुनना पसंद करदे क्योंकि अस बी केईं बारी प्रेफरेंस दिन्ने आडियो बुक गी क्पोंकि अस बड़ी जेह्की बड़ी चीज इक बड़ा टैम लैना उसी अस घट्ट सा घट्ट टैम च सुनी सकदे जां मतलब ओह् असेंगी जेह्ड़े बंदे होंदे जेह्ड़े ओह् रकार्डिंग कीती दी होंदी ते ओह् बड़ी अच्छी तरीके कन्नै ऐक्सप्लेन करी ओड़दे कि के बड़ी हारियां चीजां असेंगी समझ नेईं औंदियां तो ओह् जेह्के बंदे उ'नें ऐक्सप्लेनशन कीती दी होंदी ओह्दे बारे च ते ओह् असेंगी समझ आई जंदी ठीक ठाक बाकी आडियो बुक्स च अस उसी कुतै बी सुनी सकदे कुसै स शोर बी ऐ ते चलो कन्नी गै हैडफोन लाइयै कुतै गेदा होऐ बंदा कुतै हैडफोन लाया कन्नी गड्डी च बैठा कुतै जि'यां ते कुतै होर कम्म गेदा कुतै ते अपने कन्नी है लाया ते आडियो बुक्स सुनी ओड़ी कन्नै ते नुहाड़ा सफर होई गेआ कन्नै जिस कम्मै गी लग्गे दा ओह् बी होई गेआ ते कन्नै क्हानी बी सुनी ओड़ी पी डी एफ पढ़ने ते कताबां पढ़ने च एह्दा होंदा कि हून असें होर कम्म नेईं होंदा हून इक जां ते पी डी एफ पढ़चै जां कताब पढ़चै लेकिन हैडफोन लाइयै अस जेह्की आडियो बुक्स सुनियै ते मतलब अपना कम्म बी करी सकदे ते भई ओह् बी का क्हानी बी सुनी सकदे समझी बी सकदी जो बी चीजां होन ते एह्दा एह् फायदा बाकी कताबां पढ़ने बट जरूरी न कताब ते पढ़ना चाहिदी ज्यादातर प्रैफरैंस कताबें गी देनी चाहिदी असें बाकी असें एह् दिक्खेआ पी डी एफ बी अक्खियां खराब होई गै जंदियां महाराज